ہیلو اعظم بول رہے ہیں اچھا کہاں ہیں ابھی گاڑی خالی ہے آپ کی پٹنہ جانا تھا اچھا کس ٹائم اوہ ہم لوگ پانچ چھ ساتھی ہیں گھومنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں آج اتوار ہے کیا قیمت پڑے گا اچھا تیل ساتھ میں ہے اوہ اس سے پہلے تو گئے تھے اس سے کم میں گئے تھے کچھ کم کر دیتے

دونوں ملا لیجیے کرایہ اور تیل کی قیمت دونوں ملا کے دیکھ لیجئے کچھ کم کر دیجیے ٹھیک ہے بہتر ہے